औ नोंथाङा सोंनाय बायदि आं एन्सार होनो सानो जोंनि हालामनिफ्राय माखासे गेलेग्रा हानजाफोर दं आरो जेरै फुटबल टीमफोर ना दं माने गामि गामिनो किसुमान आरो माने खांलायनाबो गेलेयो बेबायदिनो गोबां दङ बिसोरबायदिया लिग खेला गेले गेले माने मा होनोमोनलाय सिनिफ्राय जोंहा मा जायो बि सहैयो बिनिफ्राय ए दानियाथ' सि गैला दानिया बि आरो ए बेबायदिनो गिदिर गिदिर सहैयो आरो जोंहा किसुमान एल पि जि टीम दङ माबा माबि टीम दङ बिदिनो गोबां टीम दङ आरो ना बिसोरो बिदिनो गेलेयो बहाबा क'क्राझाराव थाङो डिस्ट्रिक लेभेल गेलेनानै बा इन्टारस्टेट गेलेनानै बिदिनो जालाङो लीगआव थाङो एआव थाङो बिदिनो गिदिर गिदिर माबायाव सहैयो हमना ला मा होनो बियो जोंहा बि टि आर आव जायो बियो मा होनोमोनलाय बावगारबाय आं बेखौ जोहोलाव माबा मोनसे मोन बेबायदिनो सोमदोन जोहोलाव ना मा होनो बिनि मोनसे खेला जायो बेफोराव अ इउ एन निबो जायो बावदों इउ एननि बेफोरबायदियाव जायो खेलाया बिदिनो गोबां मानसिफोर थाङो नायहैयो आरो बिदिनो गेले गेले देरहालांबाय थायो देरहालांनानै गोजौआव सहैयो

किसुमान माबाफोरखौ आं बावबायसो

काबाडिफोराबो जोंहा बिदिनो गेलेयो गेलेनानै देरहालाङो भलीबलफोरखौबो जोंहा भलीबल सिजोनाथ' दा जोबबाय भलीबल गोबां गेलेयोमोन भलीबल गेलेनानै बिदिनो जोंहा स्टेट लेभेलफोरावबो सहैनो हायो मोजां जायो आरो भलीबल गेलेनायफोर नायनानै